اپنی حقیقی زندگی میں اُتار چڑھاؤ میں نے دیکھا ہے مجھے اچھا لگتا ہے کہیں اُوپر کے مقام پہ چڑھنا اور پہاڑوں پہ چڑھنا یا کسی پیڑ پہ چڑھنا یا کسی جو اونچا قلعہ ٹائپ کا ہو اُس میں جانا تو کبھی کبھار تو میں وہاں سے پھسل کے گر بھی جاتا تھا چوٹیں بھی بہت لگتی تھی پیر میں چوٹ لگ جاتی تھی بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جو ہے میرے موچ آ جاتی تھی پیروں میں لیکن میں ہار نہیں مانا میں نے چڑھتا تھا میں چڑھ کے دیکھنا چاہتا تھا کہ اوپر سے جو نظارہ ہوتا ہے جو نیچے کا جو جو علاقہ رہتا ہو اُس کا نظارہ جو اوپر سے جو دکھتا ہے وہ کیسا رہتا ہے اِسی لیے میرا زیادہ تر عموماً میں پہاڑوں پہ چڑھنے کا شوقین بہت ہوں بعض دفعہ میں شروعات میں ہی ایک دم سانس پھولنے لگتی تھی سانس پھولنے کی وجہ سے میں کبھی کبھار میں بیٹھ جاتا تھا پانی پیتا تھا اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ پھسل کے گرتا بھی تھا گرنے کی وجہ سے دوبارہ کوشش کے لیے من تو من کرتا تھا لیکن ہاتھ پیر جواب نہیں دیتے تھے کیوں کہ ہاتھ پیر میں چوٹ ہونے کہ وجہ سے میں دوبارہ چڑہ نہیں پاتا تھا لیکن جب چوٹ صحیح ہونے کے بعد میں دوبارہ کوشش کرتا تھا کہ میں چڑھوں گا اور چڑھ کر میں نیچے کی جو دنیا ہے نیچے کی جو زمین ہے اُس کو اوپر سے دیکھوں گا اور دیکھنے کے بعد اُس سے متأثر ہوں گا کہ وہ کیسی ہے اور اوپر سے دنیا کیسی لگتی ہے اِس وجہ سے مجھے یہ اچھا لگتا ہے